हैलो आं जी सर सर में जेह्ड़ा ऐ में जेह्ड़े बच्चे भेजदा ट्यूशन आस्तै ते तुस ओह्दे टीचर बोल्ला दे सर एह् स्कूल पढ़दे बी है'न जां नेईं ओह्

अच्छा ठीक न अच्छा अच्छा घर सर ओह् आक्खै निं लगदा ऐ सर ओह्

ऑनलाइन अच्छा अच्छा कोई चक्कर निं तुस इसी मारा रो शैल निं लिखदा ऐ अच्छा अच्छा ओह् मतलब अज्जकल मेरियां जेह्ड़ियां बंद होई दियां न ओहो आहो अपनी इं'या मतलब देसी हां आं अच्छा अच्छा कोई निं इत्थुआं बाद में दिखगा मतलब आक्खें निं लगदा ऐ ओह् बड्डा ठीक ऐ मतलब बड्डा ठीक ऐ इं'या अच्छा अच्छा होर किश पंगे नेईं नां करदा बड्डा अच्छा अच्छा

ओह् समझदार ऐ यरो ठीक ऐ सर भी रक्खेओ ध्यान इं'दा ठीक